نہیں میں نے کبھی ستاروں کو آرام کرنے یا مراقبہ کرنے کے طریقے کے طور پر استعمال نہیں کیا ہے